हा मां थोरे टाइम अ लाइ फ्रिज वठण जे लाइ सोचियो हो त मूंखे एल जी जी फ्रिज वणी ऐं मां य़ूस करे रहियो आहियां ऐं मूंखे सुठो अ अ उनजो अनुभव मिलियो आहे ऐं फ्रिज में बर्फ़ बि नथी ॼमें ॿियो भाॼियूं थधी रहंदियूं ऐं एल जी जी फ्रिज वठणु लाइ मां सलाह ॾींदुमि